सांसवां मणगाणें मुगाच्यो गाटी रोस नुस्तें बांगडे पापड लोणचें दाळ तांबडी भाजी बिरयाणी पुलाव साकरबात आळू वडे साकरबात दई वडा